जी सर बोलिए

अच्छा सर सर अपने अभी पानी अभी दिया था सर क्या एक महीना पहले पानी दिया था सर आपने कुछ उसमें जिंक वगैरह दी थे दी थी क्या सर उसमें आपने जिंक दी थी क्या आपने नहीं दी

सर उसमें आप जिंक दे दीजिए सुपर सल्फेट मिला लीजिए सर इससे आपका रोग जो है वो नष्ट हो जाएगा फसल बढ़िया हो जाएगी सर जी सर जिंक सुपर सल्फेट हैं इनकी मैं आपको प्राइस बता दूँगा सर ओके सर सर साढ़े तीन सौ रुपए की जिंक पड़ेगी आपके लिए और ढाई सौ रुपए वो सिर्फ सुपर फॉस्फेट पड़ेगी आप इनको दे देना आप मेरी दुकान से ले जाना सर कल दो बजे सुबह छः बजे से सात बजे तक खुलती है रात शाम को आप कभी भी आ जाना ले जाना सर